भारतीय समाजमे धर्मके अच्छा भूमिका रहैके चाही जइसे कि दुर्गापूजा भेलक या छठे पूजा होल तऽ ओहिमे हर जातिके मिल करके पूजा पाठ करैके चाही ओहिमे जैसे कि मारकाट चाहे तोड़फोड़ चाहे किछु एहन तरहके विवाद नहि होयके चाही चाहे मान लेली एहिमे कोइ दूसरे जातिके अगर आदमी गेलक पूजा करैके लेल वहाँ पर तऽ हम बहुत जगह होइत छै जे हँ नहि करेके चाही ओ सब चीज ओ जातिके लेल लेकिन अइसन नहि होयके चाही पूजापाठ हर आदमीके लेल बराबर होयके चाहियै हर आदमीके मिलके करैके चाही ई सब चीज भारतमे बहुत अच्छा तरहसँ बहुत जगह पर होइत छियै अच्छा जैसे कि बहुत जगह हइ ईदे होइत छै चाहे मुहर्रम होलक तऽ ओहिमे हिन्दू जाति भी अच्छा ढङ्ग से ओहिमे मिलके कयलक कोइ तरहके दिक्कत नहि होलक ओएह तरहक छठपूजामे भी मुस्लिम जात भी पूजा करैत छै अच्छा से कोइ तरहके ओहिमे विवाद नहि होइत छै चाहे दिवालिये होय चाहे होलिये होय चाहे दुर्गे पूजा हो ओहिमे सब जाति मिलके करैत छै अच्छा से ओहिमे कोइ दिक्कत नहि होइत छै आ नहि होयके चाही